मां क्रिकेट खेॾंदो आहियां मूंखे उन्ही सां ॾाढो आराम मिलंदो आहे चाहे शारीरिक रूप सां चाहे दिमाग़ी तौर सां तनाव खां ॾाढो फ़्री रहंदो आहियां मां पंहिंजे ॿारनि खे बि चवंदो आहियां की तव्हां बि क्रिकेट खेलो सॼो ॾींहुं मोबाइल ते न लॻल रहो साइकिलिंग कराईंदो आहियानि चवंदो आहियां साइकिल वञो थोरी देर शाम जो पार्क वञो पार्क में खेॾो वञी करे कुझु उन्ही सां थोरो सो उन्हनि खे बि मज़ो ईंदो आहे हाणे असां बि वेंदा रहंदा आहियूं खेलण और क्रिकेट मुंहिंजो सुठी फ़ेवरेट गेम आहे त उन्ही में मुंहिंजो मनु बि लॻंदो आहे और उन्ही सां छाहे शरीर जी सुस्ती बि दूरु रहंदी आहे बाक़ी ॿार त वेंदा ई आहिनि हाणे साइकिलिंग बि कंदा आहिनि और मुंहिंजे पुट खे बि क्रिकेट में मज़ो ईंदो आहे बेटमिंटन बि खेॾंदो आहे वॉलीबॉल बि खेॾंदो आहे सभई शइ में उनजो इंट्रेस्ट आहे उन्ही खे मां चवंदो आहियां की त हिन हिनमें इंट्रेस्ट डाल रखंदो कर इन्ही में थोरो सो फ़िजिकल बि फ़िटनेस ठही रहंदी आहे इन्ही ते ध्यानु ॾियो